खास कए कऽ ग्रामीण क्षेत्रमे व्यवसाय शुरू करैके लेल जे छै से रोडके दिक्कत छै जाहि कारण रोडके लेल समस्या होइत छै ट्रान्सपोर्टिंगके समस्या होइ छै सङ्ग सङ्ग जे छै से यातायतके भी चुनौतीके सामना करऽ पड़ैत छै ओहिके सङ्ग सङ्ग पैसाके से इंतजाम करऽ पड़ै छै चूँकि आइके डेटमे अगर कोनो भी धन्धा करबै तऽ ओहिमे कम पैसाके से कोनो इंतजाम नहि होइत छै ओहिके लिए पैसा चाही पैसा इकठ्ठा करऽ पड़ैत छै पैसा इकठ्ठा कयलाके बाद जे छै से ओ अपन काम स्टार्ट करियौ सङ्ग सङ्ग ओहोमे कोनो चीज अगर उधार लागि गेल तऽ ओहोमे जे छै झूलैत रहू ओहोमे पैसा समयसँ नहि आबैत छै खास कए कऽ ट्रान्सपोर्टिंगके कनि दिक्कत होइत छै गाँव देहात सभमे ट्रान्सपोर्टिंगके लए कऽ जे छै से माल आबैमे जायमे दिक्कत भए गेल बारिशके समय आबै छै तऽ ओहोमे माल फँसि जाइत छै दिक्कत भए जाइत छै बाँकी अगर अपन गाड़ी घोड़ा यए तऽ ओहिमे जे छै से ओतेक दिक्कत नहि होइ छै लेकिन मुख्य बात ई छै जे ओहिमे बरसातके समयमे काफी दिक्कत भए जाइत छै ट्रान्सपोर्टिंग वगैरहके लए कऽ आ सङ्ग सङ्ग धन्धा अगर जे छै से चलैत रहल तऽ ओहिसँ कोनो दिक्कत नहि होइत छै